असां जॾहिं इहे सभु सिक्का पंहिंजे वटि रखंदा आहियूं संभाले करे जाम टाइम ताईं त उन जी वेल्यू अगि॒यां वधदी वेंदी आहे असांखे हुन महिल जी कंडीशन बि ख़बरु पवंदी आहे हुन जी सोच बि ख़बरु पवंदी आहे अॼ जे ज़माने में हिकु रुपे जी काई वेल्यू कोन्हे पर असां जॾहिं अॻिते ज़माने जा रुपया ॾिसूं था पिया पैसा था ॾिसूं पिया त असांखे ख़बरु पऐ थी जंहिं अॻे जे ज़माने में घणो वेल्यू हुओ कहिड़े शइ जी सा छा वेल्यू हूंदी हुई घणो मुल्य हूंदो हुओ हुन जो